مویشیوں میں اکثرجو عام بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ کھر کا پکنا منھ کا پکنا ہے اور شکم کا پھولنا جس کو بلوٹنگ بھی کہتے ہیں انگلش میں جو گیس کے بننے کی وجہ سے بد ہضمی کی وجہ سے جانور میں ہوتا ہے اور کیونکہ جانور باہر چرنے کے لیے جاتے ہیں تو مختلف موسم میں مٹی پیٹ میں چلے جاتی ہے اور دھول وغیرہ کی وجہ سے ان کے جسم کے مختلف اعضا میں کیڑے بنتے ہیں تو اس کے لیے ڈی وومنگ کرنا پڑتا ہے مختلف قسم کی دوائیں دینی پڑتی ہے جس کو انگریزی میں وارمنگ کہتے ہیں وارمنگ ڈبلو او آر ایم آئی این جی جس مطلب جانور کے اندر نہ کیڑے ہوتے ہیں اور دست پیچش وغیرہ کا ہونا پوکس پھوڑے پھنسیوں سے متعلق بیماریوں کا ہونا مختلف جراثیم اور وائیرس سے جانوروں میں بیماریاں ہونا شامل ہے اس سے بچنے کے لیے دیسی نسخے بھی ہیں جو اکثر گاؤں دیہات میں چرواہے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ویکسینیشنس دینا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ایکساسائز ہوتی ہے بیماریوں کے آنے سے پہلے جانوروں میں ایک دفاعی نظام بن جاتا ہے جس کے دینے سے تو ان میں بہت معروف پی پی آر کے انجیکشن ای ٹی کا انجیکشن ایف ایم ڈی ایچ ایس یہ ویکسینیشنس ہوتی ہیں جو مختلف ان کے عمر کے حصے میں اور موسم کے حساب سے اور پریگنینسی کہ حمل کے ٹھہرنے سے پہلے دیکھ کے سمجھ کے دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کافی حد تک اموات کو بچایا جاتا ہے جانوروں کے اندر تاکہ کسان کا نقصان نہ ہو